आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया फरायसाफोरनि गोनांथि

जाखिनि आथिखाल मुगायाव जोंनि आसामाव जिथु बर्ड दङ सोलोंथाइनि एनइपि गोदान सोलोंथाइ जि दङ आरो बे खान्थिया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बे गोनांथि गोनां बे थांखियाव फरायसाफ्रा बे थांखियाव सहैनो थाखाय माखासे बेखौ सुफुं थाखै माखासे मा खामनांगोन खान्थिफोरखौ बियो नेमखान्थिखौ बे फालिनांगोन जिहेथु फरायसा आथिखालनि फरायसाफ्रा जाय फरायसा फरायसाफ्रा फरायनायनि गुबै जिनाखि थांखि बे नोजोर बेखौ होसोनायनि बे गियानखौ नलेजखौ बे मिथिग्रोनांगोन दा एस ए स्टुडेन्ट बा फरायसा हिसाबै बे उन्दैनि उन्दै समनिफ्राय उन्दै समनिफ्राय थाखोसेनि गिबियावनो बे खुदियाफोरखौ जोंनि आसाम गभमेन्टनि जिनाखि सोलोंथाइ खान्थि दङ बे खान्थि हिसाबै जे नार्सारि प्रि नार्सारि एबा बे माबानिफ्राय आगोलनिफ्राय जिथुनाखि जिखिनि सोलोंनांगौ फोरोंनांफोरखौ गियानफोरखौ माखासे खान्थि होनानै दङ आसामनि जेनाखि सोलोंथाइ खान्थि दङ बेयाव गोबां खान्थि दं नाथाय बिनि आवगायनो आंनिफ्राय बे जे मोनसे जे न'आनो जादों सोलोंथाइनि गिबि बिथा नखरानो जादों सोलोंथाइनि गिबि बिथा जेराव जौसे फोरोंगिरिया फोरोंनो हायै खामानिखौ सासे बिमायानो बेखौ मा बे खुदियाखौ फोरोंनायनि गासै माबाखौ बे फोरोंनो हायो सासे बिमायानो गिबि फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै बे मा मोनो सिनायथि बा गनायथिखौ मोनो नों सासे खुदिया सासे फरायसाया फरायसानि गिबि बिथा नखरनिफ्राय बिमानिफ्राय जे सोलोंथाइखौ मोनगोन बेखौ सोलोंथाइखौ लानो हाब्लासो जों आसामनि थुनाखि सोलोंथाइनि फारिखान्थियारि जिथु खान्थि दङ बे खान्थिफोरखौ फरायसा हिसाबै फरायसानि मावनो गोनां खामानिखौ आसाम नि सोलोंथाइनि जि खान्थिखौ बे मानिनानै मानिनानै फोरो सोलोंबासो बे मा खालामनो हागोन सासे मोजां फरायसा जानो हागोन बेनिखायनो नोजोर होनो गोनां खोथाया बेनो आरो गोनांथिया बेनोदि आरो बेखौ जों माबादि सल्भ खालाम नांगौ खामानिखौ मावफुंनांगोन बिनि बागै आं खुब सुंथाबै बुंदों जे सासे फरायसाया उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बेयो गावनि बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन अबिदेन जानांगोन बिमा बिफानि बिमा बिफाखौ बियो सिबिनोबा बिदि मा खोथाफोरखौ मानिनो रोंनांगोन जाय खुदिया बा जाय स्टुडेन्टआ बिमा बिफानिखौ जुदि बिमा बिफाखौ जुदि मानियाबा बिनि खोथा बाथ्रा लायाब्ला बेनि फोरोंनाय माखासे गियानखौ न'निफ्राय लायाब्ला बियो गुबै फरायसा जानो हाया बिनिखायनो जे फरायसा हिसाबै गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय बेबादि माखासे ओह खान्थिफोरखौ रुलफोरखौ बियो मानिनांगोन बियो सासे खुदियाया जेब्ला गावखौनो सेल्फ कनपिडेन्स थायोब्ला जे गावनि सायाव कनट्रल थायोबा अबिडेन्ट जायोब्लासो बियो मा खालामनो हागोन जा आसामनि थुनाखि सोलोंथाइ जिथु खान्थि दङ बे खान्थिया प्रि प्राइमारिनिफ्राय आप टु हाइ सेकेण्डारि लेभेलसिम बा सोलोंथाइ फोजोबनायसिम बे खान्थिफोरखौ बियो बेखौ खुदिया बे फरायसाया बेखौ मानिनांगोन मानिब्लासो बेयो गावनि थांखियाव बे सहैनो हागोन माखासे स्टुडेन्टफ्रा बा फरायसाफ्रा गाव जे स्टुडेन्ट सात्रनों आद्दनों थफा फरायसाया फरायनायनि खामानि स्टुडेन्ट लाइफ इस गलडेन लाइफ होमबा दा प्रेजेन्टआव नाहरदो

फरायसानि जिउवा सनानि जिउ नाथाय फानजाराव फानजारियाव दोन्नाय दाउ बायदि थारमानि बेयो मोनसे फरायसानि सिमना दङ बेहा फरायनायनि जेब्लासिम बे फरायनाया जोबागौमानि बियो बिनि जिउया लाइफया गलडेन लाइफ बेहा जेबो मावनो गोनां खामानि गैया इनकाम खालामनायनि बा बादिसिना बेहा नखरनि दायथ' बे थाखाया बे खालि माथ्र फरायनांगौ रुल एन रिगुलेसन थायो बेहा सासे फरायसा फुङाव सिखारनानै बियो थाम घण्टा फरायनांगोन मरनिं स्टाडि खालामनांगौ इभिनिं स्टाडि खालामनांगौ थिनि घण्टा थिनि घण्टा सय घण्टा खालामनांगौ दा बेफोरो माकासे रुलफोरखौ रुल एन रिगुलेसनखौ जेजे सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जुदि मानि लाङोब्ला बेखौ जुदि फल' खालाम लाङोब्ला बे गावनि थांखियाव बियो आरो गावनि जिथुनाखि नोजोर मिसन बा गल दङ बेहायबो सहैनो हागोन मात्र आसामनि थुनाखि सोलोंथाइनि खान्थिया जे बेखौ हेल्प खालामगोन बे नङा गाविनि पारसिनेल बिमा बिफानिफ्राय नखरनिफ्राय आरो ओह रुल एन रिगुलेसन स्कुल कमपाउन्डनि गेजेराव कलेजनि कमपाउन्डनि गेजेराव जिखिनि रुल थायो टाइमिं बाउन्ट मानिखानानै थायो बेफोरखौ गासैखौबो बियो फल' खालामनांगोन होमब्लासो बे गाव गावनि माबायाव बे फरायगोन आरो सासे स्टुडेन्ट जायोब्ला बियो अरायबो बिनि गोसोआ मा जानांगोन दिदोम थानांगोन बे खारलुं गोसोब्ला बेहा जेसेबांखि स्टाडि खालामा मानो बिनि गोसो बे थानाय नङा बे मेमरि बेफोर थानाय नङा गथिखे सासे फरायसाया जे जेनाखि सोलोंथाइनि खान्थि दङ बेथ' जोबोद गोनांथार सासे फरायसाया मोनसे सोलोंथाइनि खान्थिखौ बे कमपालसरि बेयो मा खालामनांगोन बेखौ गोनां जायो आरो बेखौ फल' खालामनो गोनां जायो मानिनो गोनां जायो बे खोथाखौ नोजोर लाखि नांगोन सासे स्टुडेन्टया गथिखे बेजों लोगोसे बेयो मोजां आखलनि जानांगोन बे स्टुडेन्टआ जुदि स्टुडेन्टआ गावखौ सेल्फ कनफिडेन्स बेखौ लाखिनानै गावनि आखल आखुवा थिख थानांगोन मोजाङै लाखिनांगोन बेनि जानायनि फारसे गावनि हेल्टनि फारसे सासे स्टुडेन्टआ जुदि गावनि हेल्टनि सायाव मानाहिस मान'सिख आरो सार'रिक आरो बध्रिक बा स्प्रेसुलि बे मोनथामाव बियो थिग थाना था थिक थाब्लासो बे गावनि फरायनायनि थांखियाव बा बिनि थुनाखि भिसन आरो मिसन दङ बेयो साकसेस जागोन ओंखायनो सासे स्टुडेन्टआ बयबो स्टुडेन्ट नङा बिहा मोनसे आइड'लेन्स थायो बानाय मोनसे थायो आइड'लेन्सआ थायो गावनि डिउटिखौ टाइम टेबलखौ फल' खालामैयाव बियो बानाय फैयो बेफोर आखल आखुनि थाखायनो सासे स्टुडेन्टआव स्टुडेन्ट हिसाबै बियो बे गोलैया बेयो गावनि डिउटि गावनि

फरायसानि जिथुनाखि दै डिउटि दङ बा दायथ' दङ बेखौ बे फल' खालामाबा बेखौ स्टुडेन्ट होन्ना होनजाया दा बिनिखायनो आथिखाल मुगायाव दानि फरायसाफ्रा गभमेन्टनि बा आसाम गभमेन्टनि जिथु सोलोंथाइ खान्थि दङ बेफोर फरायसाफ्रा बेखौ मानिनांगौ फल' खालामनांगौ आरो स्टुडेन्ट हिसाबै गावनि थांखियाव गावनि भिसन आरो मिसनखौ फुलफिल खालामनो थाखै आं जिखिनि बुंलांबाय जे बिमा बिफाखौ गिबियावनो सिबिनांगौ मानिनांगौ खोथाखौ मानिनांगौ टाइम टेबलआव बियो फुङाव स्टाडि खालामनांगौ थाबै सिखारनांगौ मरनिं आरलि टु बेट आरलि टु रेस्ट मेक्स ए मेन हेल्डि अवेल्डि होन्नानै बुङो आरो प्रेकटिस खालामनांगौ प्रेकटिस एन प्रेकटिस मेक ए पारपेक्ट मेन बेयो स्टुडेन्टनि मोनसे गोदोर मोनसे दायथ' प्रेकटिस खामनांगौ बियो गावनि हेल्डनि सायाव गावनि मेनटेलनि सायाव गावनि स्प्रेचुयेल नलेजनि सायावबो बियो थिख थानांगोन आम बेफोरखौ गासै बिथिङाबो नोजोर होनानै जेब्ला बे स्टाडि खालामगोन होमबा बे फरायसानि गावनि जिउनि दे मिसन आरो भिसन बे मा गासै मा खालामो देरहासारनो हागोन बे साकसेसपुल जागोन आं बेखिनिखौ सुंथाबैनो बुंनानै फोजोब्बाय